हैलो ओला ड्राइवर मां प्रशांत ॻाल्हायां थो मां सुभाणे जे लाइ एयरपोट वञण लाइ ॿी लॻे जी कार बुक कयल आहे हितां खां एयरपोट पुजण में हिकु कलाकु लॻंदो आहे त ता मुखे ॿुधाईंदा कि तां केॾीम्लहि मुखे हितां वठण ईंदा त मां उन मूजिबि तयारी करे रखा